एह आब' जोंनाव जोंनावथ' इदि दासान्दि दावराव दावसि गैया आगोललाय इदिनो जालाबाययोमोन आरो आमफ्राय दा ओरैनोथ' दावराव दावसि गैथ'आ बरथ'मान दासान्दि आमफ्राय मा नोंसोरनाव जोंथ' जोंनिथिं मानासाव मानासाव फैजायो मोजां मोजां नेसनेल पार्क दंला बायो माथो दानिया आगोलनि बायदि नंला दा आलादा जाबाय फैजायो फैनो गोसो दं नामा आब' फैजायो आब' दा जायगाफ्राबो एसे बया नङा लामाफ्राबो मोजां जाबाय आमफ्राय ओरैनोथ' फरेन्टनि मानसि थाफैबाय थायो बै मानासाव ओय फुये फाराथिंजाय ओरैहाय रेन्जआव दासान्दि नायनोबो मोजां गासै जिब जुनारानो दंजोबो फै मालाबा एह इयो नोंसिनि खाफालसैहाय आब' मालाबा नुयो ओमफ्राय नोंसिनि खाफालसै आरो फ्रायआनो नुयो आमफ्राय नोंस्रासो माबायदि दा फैनायनायसाय नुनोबो हागौ दासान्दि फै फै आब' आमफाय सानबेसेनि थाखाय फैगोन नोंसोरलाय एह दे फै आब' फन हरनानै मालाबा इदिनो मोजां सम लानानै सान्नै सानथामनि माबा लानानै फै गासैखौबो नायजोबलांनो हागोन ना अह दे दे आब' दे दे फै दे फैथार आब' दे दे